हांवें एक फावटी एक ड्रॉईंग केली जी म्हज्या मनांत चलताली जेन्ना ती ड्रॉइंग कंप्लीट जाली तेन्ना म्हाका पळोवन कळ्ळें की हाचो एक डीप मिनींग आसा तो ड्रॉइंग सांगूंक सोदता की कशें मोबायल एक मनशाक कंट्रोल करता तेजीन थिंकींग एक्टींग सगळें कंट्रोल करतात